हिन वक़्तु मुंहिंजो पसंदीदा टेक्नोलॉजीअ लाइ टेक प्लेटफ़ॉर्म त गूगल प्लेटफ़ॉर्म आहे जंहिं जी मदद सां मूंखे का बि शइ जो हलु खपे सो निकिरी थो वञे कंहिं महिल बि का बि शइ मूंखे सम्झ में कान ईंदी आहे त मां सिधो गूगल जो यूज़ कंदो आहियां मां उहा शइ ओॾी महिल ई गूगल ते टाइप करे ऐं मुंहिंजी शइ जो सोल्यूशन ॻोल्हे कढंदो आहियां कुझु वक़्तु पहिरीं मुंहिंजी मम्मी बार बार मूंखे परेशान कंदी हुई त इहो सम्झाए हिन जी माना ॿुधाए हिन जो मतिलबु ॿुधाए इहो किथां मिलंदो ही छा कंदो आहे हीअ शइ छाजे कमु ईंदी आहे त मां बि हुन खे गूगल हलाइणु सेखारियो अॼु मुंहिंजी माउ बि जामु ख़ुशि आहे उन खे जेॾी महिल बि का बि शइ में तकलीफ़ु थींदी आहे हूअ तुरंतु उहा शइ गूगल ते सर्च करे ऐं पंहिंजो हलु कढंदी आहे ऐं तुरंत ई जेका बि शइ खपेसि घुराइणो हुजेसि कुझु कुझु खाधो घुराइणो हुजेसि उन लाइ टेक्नोलॉजी अॻियां वधी चुकी आहे ज़ोमेटो आहे ब्लिंकिट आहे स्विगी आहे तीअं ई अगरि असांखे पढ़ायुनि लाए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म खपनि त असां लाइ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म बि पढ़ायुनि लाइ जामु सुठा सुठा आहिनि हिकु पढ़ाई जो पहिरियों प्लेटफ़ॉर्म मूंखे वणंदो आहे त उहो आहे यूट्यूब चैनल यूट्यूब ते ऐॾा चैनल खुली विया आहिनि असांखे जंहिं महिल बि जेके विषय में पढ़णो हुजे हुन विषय जो पहिरियो अखरु लिखंदे ई असांखे हुन जे बारे में सभु ख़बरु थी पइजी वञे ॿियो प्लेटफ़ॉर्म अॼु कल्ह जामु हले पियो त उहो आहे चैट जी पी टी चैट जी पी टी ऐॾो सुठो प्लेटफ़ॉर्म आहे जेको तव्हां खे तव्हां अगरि पंजाह सिटूं लिखियूं हुजनि ऐं हुन जी माना न मटजाई तव्हां चओ पंजाह सिटुनि मां मूंखे पंजवीह सिटुनि में ठाहे ॾियो पर माना इहा ई रखिजो त चैट जी पी टी कुझु वक़्त में कुझु मिंटनि में तव्हां खे हो सॉर्ट आउट करे थी ॾे ॿिया जीअं आहिनि वीडियो गेम्स जा सॉफ़्टवेयर्स उहे मूंखे तमामु वणंदा आहिनि उन्हनि में चङा आई टी कोडिंग्स यूज़ थींदियूं आहिनि जंहिं मां कुझु कोडिंग्स मूंखे ईंदियूं बि आहिनि जीअं मूंखे पायथन बि ईंदी आहे जावा स्क्रिप्ट लिखणु ईंदी आहे मूंखे सी प्लस प्लस लैग्वेज़ बि ईंदी आहे तीअं ई पर इन वक़्तु मुंहिंजो जेको पसंदीदा आहे उहो आहे चैट जी पी टी ऐं यूट्यूब चैनल